हैलो जय झूलेलाल दादा तव्हां बिजली विभाग मां था ॻाल्हायो मां हिते अजय नगर मां थी ॻाल्हायां हा मुंहिंजो मकान नम्बर एकवीह ऐ आहे अच्छा हा दादा मां तव्हां सां ॻाल्हायां पई हीअ राति जो अठे लॻे रोटी ठाहींदे ठाहींदे असां राति जी रोटी पिया कयूं ठाहींदे ठाहींदे मुंहिंजी बिजली हली वई आहे घरु मां हा त मां स्टोव ते रोटी पई ठाहियां ठाहींदे ठाहींदे बिजली हली वई आहे त तव्हां हाणे ॿुधायो इहा बिजली केसि ताईं ईंदी हीअं अचानक छो बिजली कटिजी वई आहे अच्छा खंबो किरी पियो अई अला हाणे हाणे मां रोटी कीअं ठाहींदसि दादा अच्छा चारि कलाक लॻंदा अच्छा चईं कलाक में त मुंहिंजा ॿार बुखिया वेठा आहिनि मूंखे त अधु रोटी ठाहिणी पई आहे हलो ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी ॿुधाइण जे करे हाणे मां जीअं तीअं करे मेणबती सां रोटी थी ठाहियां ऐं पंहिंजे ॿारनि खे खारायां थी हा हा तव्हांजी महिरबानी दादा महिरबानी